جی ہمیں نل کا پانی ملتا ہے اور نل کا پانی بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مل جاتا ہے بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار نہیں مل پاتا ہے پانی یہاں پر کیوںکہ بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پانی نہیں مل پاتا ہے اب ہماری جہاں ایریا ہمارے یہاں پر پانی کی اتنی زیادہ کوئی زیادہ دقت ہے نہیں یہاں پر پانی اب مل جاتا ہے آرام سے لیکن پانی ان کے لیے زیادہ دقت ہے جو غریب ہیں جو تھوڑے الگ شہروں میں ہیں یا الگ گاؤں میں رہتے ہیں وہاں پانی کی تھوڑی زیادہ سی قلت رہتی ہے اور پانی انہیں وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہیں اور پانی کی صاف پانی ملنا تھوڑا زیادہ مشکل ہے کیوںکہ پانی کی نا پالیوشن بہت ہے یہاں پر پانی صاف ملنا یہاں پر ایسا ہے بہت مشکل اور پانی صاف اگر ملتا ہیں تو وہ بہت نا کے برابر ملے گا اور ملے گا بھی تو ایسے ملے گا بہت اونچے اونچے داموں پہ ملتا ہے پانی اور نل کے پانی ہر کوئی لے نہیں سکتا اور نل کے پانی کے آنے کا ٹائم الگ الگ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ہے اس ٹائم پہ آئے گا پانی اس ٹائم پہ نہیں آئے گا پانی تو اس کی ایک دقت ہے لیکن یہ ہے پانی ہمیں مل رہا ہے اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہیں پانی نہیں بھی مل رہا ہے وہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں لیکن ان کو پانی نہیں مل رہا ہے اور صفائی اگر دیکھی جائے تو پانی یہاں پہ زیادہ صاف نہیں رہتا پانی کچھ ٹائم ہوتا ہے جو پانی صاف رہتا ہے ورنہ اکثر پانی یہاں پر گندہ ہی ہوتا ہے زیادہ تر تو ہمیں وہ کچھ ٹائم دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ پانی کب صاف آئے گا تو وہ ہم پانی صاف والا ہی یوز کر سکیں اپنے روز مرہ کی زندگیوں میں